नमस्कार म्हज्या लॅडलायन इंटरनेट जोडणी पुरायपणान बंद जाल्ल्याची म्हायती दिवंक हांव तुमकां फोन करतां आतां कांय काळा सावन तें बंद जालां आनी इंटरनेट बिलकूल मेळना हांव मोडेम परतून परतून सुरू करप करता आनी केबल तपासता पूण कांयच काम करपाक शकना अशें दिसता देखुनूच म्हज्या वाठारान सेवा खंडीत जावंक शकता हाजो दुबाव आसा म्हज्या थळाच्या वाठारान कसलोय चालू प्रश्न वा देखरेखेची कामां घडटा जाल्यार ताचो परिणाम जोडणीचेर जावंक शकता जाल्यार तुमी उपकार करून पृश्टी करूंक शकतले सेवा परतून मेळोवपाक कितलो वेळ लागू येता हां सयत परिस्थितीचो अध्यावत जाल्यार म्हाका खंयचीय कदर जातली हें इंटरनेट जोडणी म्हजें दिसपट्ट्या कामाक खूब म्हत्वाचें आनी सगळ्या ऑनलायन कामा खातीर हांव हाचेर आदारून रावता देखून हो प्रश्न बेगीनच्या बेगीन पळोवचो अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करतां तशेंच कागाळ वा तिकेट क्रमांक आसल्यार उपकार करून तो म्हाका शेर करचो म्हणजे गरज पडल्यार हांव उलोवपाक शकतां तुमच्या मदती खातीर तुमचे उपकार आनी बेगीनच ही सेवा परतून सुरू जातली अशी हांव आस्त बाळगितां